हमने फ़ोटोग्राफ़ी को कैसे मंगाए क्योंकि शादी कर रहे थे लड़की की तो वहाँ जब द तिलक लेकर गए तो वहाँ भी डांस हुआ जब तिलक में बैठे बच्चे लोग बेटा तिलक चढ़ाने लगा लड़का उ लड़ दामाद का औ लड़के का फ़ोटो आया हमने क्या क्या दिया उस चीज़ हमको शौक़ था कि हमने फ़ोटोग्राफ़ी को बुल बुलवाएँ और फ़ोटो खिंचवाएं इसीलिए हमने फ़ोटो जैसे जैसे शादी आ हुई बारात आई उसमें भी हमने यहाँ फ़ोटो खिंचवाया ताकि बुढ़ापे में हम देख सके कि हम अपने बच्चों की शादी कैसे किए थे हमारे बच्चे के बच्चे आगे बढ़ते गए जब पैदा हुए ओ बड़े हो गए तो ओ उनकी फ़ोटो बच्चों को दिखाएँ कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा के कैसे फ़ोटो खींची गई है कैसे शादी हुआ है इसीलिए बच्चों यह फ़ोटो बहुत खिंचवाना ज़रूरी है फ़ोटोग्राफ़ी को भी काम में पैस पैसा मिल जाता है ओ भी अपना काम आगे बढ़ता है अपने बच्चों के लिए देते हैं प्रूव कि बच्चे देखिए शादी में कितना पैसा खर्च हुआ है ऐसे फ़ोटो पूरी प्रमाण इसमें है देखो मम्मी तुम्हारी कितनी सुंदर लग रही है दूल्हन के रूप में पापा कैसे कोट पंट पहनकर बैठे हैं आंगन में यह त चीज़ें सब बच्चों को अपने दिखा दिखाने के लिए हम बुढ़ापे जब हो गए हमको अगर शौक़ लगा कि चलो अपने बच्चे की शादी की फ़ोटो देख लें एल्बम उठाएँ अपने परिवार को दिखाएँ नाती पोतों को दिखाएँ शादी की फ़ोटो बच्चों को दिखाएँ बच्चे बहुत ख़ुश हैं कि दादी ने बहुत अच्छा पापा और की शादी किएँ बुआ की शादी हुई हमारे नाती पोतों ने देखकर इतना ख़ुश हुए दादी को ख़ुश किए कि दादी बहुत अच्छी शादी है दादी ऐसे मेरी भी शादी करिए फ़ोटोग्राफ़ी को मंगवाइए और शादी करिए तो ऐसे ही फ़ोटो खींचे हम लोग डांस करेंगे तो ओ फ़ोटो खी खीस खींचने के लिए कितना अच्छा लगेगा चार लोग अगल बगल के आएँगे ओ लोग भी देखेंगे कि देखो कितना अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी है और ए फ़ोटो करवा रही हैं मैडम ने अपने बच्चे के अपने पोतों के लिए हमने बच्चों के लिए ख़ुशी के लिए ए सब काम करते हैं फ़ोटो देखना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का हौंसला बढ़ता है फ़ोटो देखकर फ़ोटोग्राफ़ी वालों को दिखाने के लिए कितना पैसा खर्चा किए लेकिन ओ प्रमाण ज़रूर ज़िन्दगी भर रखे रहो अच्छे से ओ फ़ोटो ज़रूर रह रहता है बच्चे के बच्चे भी देखते हैं कि देखो दादा दादी ने कितना अच्छा मम्मी पापा का शादी में फ़ोटो खिंचवाया है और क्या क्या किया है ओ देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों ने कितने ख़ुश हो जाते हैं कैसे हम लोग भी बड़े हो जाएँगे तो ऐसे फ़ोटो मंगवाकर फ़ोटोग्राफ़ी को मंगवाकर हम लोग भी खिंचवाएंगे और क्या देखेंगे हमारे भी बच्चे होंगे ओ लोग भी देखेंगे बच्चे लोग बहुत ख़ुश हुए और हमारे बेटे ने कहा कि मम्मी तुमने बहुत अच्छा फ़ोटो खिंचवाया है इतना अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी वाले को बुलाकर कितना अच्छा फ़ोटो यहाँ घर में भी हुआ और वहाँ बारात में भु भी हुआ जो बाजा बाजने वालो के साथ में नाच रहें हैं डांस कर रहें हैं ओ बच्चे भी ओ फ़ोटो भी खींची गई है जैसे औरतें नाचती हैं बारात में जाती हैं नाचती हैं वहाँ का भी फ़ोटो है खींचा जाता है औ जैसे डी जे डी जे जा रही है ओ ब वहाँ पर दूल्हा बैठा रहता है तो ओ भी रिकार्डिंग होती है तो बच्चे लोग देखकर कितना ख़ुश हो जाते हैं न अगल बगल वाले आते हैं देखने कि देखे भैया कैसे फ़ोटो खिंचवाई हो तुम ज़रा दिखा तो दो ओ लोग भी देखते हैं कहते हैं बहुत अच्छा मैडम आपके बारात दूल्हन बहुत अच्छी है देखिए आपके बेटे से भी दूल्हन कितना अच्छी है फ़ोटोग्राफ़ इसलिए चलो ऐसे हम भी अपने बच्चे की शादी करेंगे तो ऐसे हमको भी फ़ोटोग्राफ़ी वाले को बताना मैडम हम भी ऐसे करके अपने बच्चे की शादी में फ़ोटोग्राफ़ी लेंगे